सावड्डेंम सांगेंम सांकवाळे कुट्टाळे वास्को न्यू वाडें शांतीनगर उपासनगर बोगमालो हॉलांट दाबोलीम दुर्भाट आडपय काणकोणा कुडचोडे कुंकोलीम खांडोळीम कारवार कारसवाडा सडा बोगद्यार वाडें लेक मुर्मुगांव शांतीनगर वर्णापुरी तालिगांव वेलसांव लुतोलीम बिर्ला बेतालबातीं शिरगांव तिवऱ्यां ब्रिट्टोणां ओल्ड गोवा भोमा बिचोलीम केपें सांवोड्ड्या मेर्शे माशेल्यान चिकले